मेरा फेवरेट शो जोह्का ऐ पैह्ले बचपन च अस सारे पूरी फैमली किट्ठी होइयै क्रिकेट दिखदे हे मेरी पापा ज्यादातर क्रिकेट दिक्खदे हे अ'ऊं मिगी उं'दे कन्नै क्रिकेट दा शौक चढ़ी गेआ फिरी ओह्दे बाद मम्मा होर दिखदियां हियां नाटक दिखदियां हियां कुंडली भाग्य आई गेआ जां झांसी की रानी आई गेआ फ्ही मेरा इंट्रस्ट नाटक च गेआ उठी मेरे निक्के निक्के भैन भ्राऽ ओह् कार्टून दिखदे मेरा इंट्रस्ट उत्थै बी गेआ उठी मलतब इंट्रस्ट ऐ मिगी टैलीविजन दिक्खना बड़ा पसंद हा कार्टून जोह्के मेरे फेवरेट मिगी पोगो च भीम बड़ा पसंद हा अ'ऊं मासी घर जंदा हा भीम शीम दिखदा हा की जे कराए आह्ली डिश साढ़े घर होंदी नेईं ही मासी होंदे गै हियां जि'यां मिगी छुट्टियां पौनियां में मासी हुंदे जाना उठी उत्थै मेरे भाईया बड्डे भाईया होर होंदे हे उ'नेंगी आखना मिगी चैनल लाई देओ मिगी चलाना नेहा औंदा ते उ'नें मिगी ओह् लाई देना फ्ही में उत्थै बेहियै दिक्खना ओह् दिक्खने दे बाद फ्ही मेरा इक होर इंट्रस्ट हा नाटक च कि सारे किट्ठे दिखदे कुंडली भाग्य बेहियै मेरी मासी होर सारें में उं'दे कन्नै मस्त होई जाना कुंडली भाग्य च कुंडली भाग्य दिक्खनी मस्त ते इंट्रस्ट मेरा इ'यां बधदा गेआ ते मिगी फिल्में च लड़ाइयां नेईं हैन पसंद नां ते ऐक्शन पसंद न ते रोमैंटिक फिल्मां पसंद न साउथ दियां ते अंगरेजी फिल्मां जोह्कियां न थोह्ड़ी बहुत पसंद न लेकिन इ'न्नियां नेईं न पसंद ते मेरा अपना सपना ऐ केह् अ'ऊं इक सिंगर बनां ते गाने सुन्ना मिगी बड़ा पसंद ऐ आपू गाना में टियूशन बी लोआई दी गाने दी गाना सिक्खना बी ऐ अ'ऊं गिटार बजाना मिगी बड़ा पसंद ऐ टी वी च बी सुनदा रौह्न्ना होन्ना गाने ते फिल्मां जोह्कियां ऐ न उं'दे च लड़ाइयां मिगी बड़ियां पसंद औंदियां न ऐक्शन बगैरा होंदे प्यार बगैरा होंदा ते ते मेरी मम्मा होर ओह् दिक्खन नेईं हियां दिंदियां टी वी में केह् करना जिसलै कुसै घर नेईं होना ते में चोरियै टी वी लाई उड़ना ते फिल्मां शिल्मां ते पापा होरें गी मम्मी फिल्मां नेईं हियां दिक्खन दिंदियां हियां ते रिमोट जोह्का ऐ हा मेरा निक्का भ्राऽ अपने कश रखदा हा उ'न्न कार्टून दिक्खना होंदा हा ओह् मिगी रिमोट बी नेईं हा दिंदा में केह् करना में लग्ग रूम च बेही जाना में जदूं कुसै नेईं होना घर च में जाइयै टी वी लाइयै अपना जोह्का चैनल आवा दा होऐ फिल्म ओह् दिक्खनी जैदातर में फिल्मां दिक्खदा लड़ाइयां आह्लियां की जे लड़ाइयां लड़ाइयें च दिक्खने दा जो मजा ना बड़ा गै मजा औंदा मेरी फेवरेट मूवी 'भागी' ऐ ते ओह्दे च फेवरेट हिरो मेरा क्रिश ऐ क्रिश मतलब ऋितिक रोशन क्रिश मूवी में पंज छे बारी दिक्खी दी ते भागी फिल्म जोह्की ऐ ओह् सत्त अट्ठ टैम दिक्खी ओड़ी दी फिल्मां जोह्कियां हैन घरैआह्ले मिगी दिक्खन गै नेईं दिंदे ते हून डैडी होर औंदे ओह् रातीं न्यूज लाई ओड़दे ते मम्मा कथा सुनी ओड़दियां आरू अरी मेरे जोह्के मेरे निक्के भैन भ्राऽ ओह् कार्टून दिक्खदे ते कन्नै मिगी टैम मेरा कालेज ऐ कन्नै मिकी टैम गै नेईं लगदा